गुड मर्निं सार सार खोनानो मोन्दों हा ओरैनो सार मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दानि सरखारनि दैदेननायाव गोबां सुबिदा दं होनना खोनादों दा बे सुबिदानि बागै सारआ एसे फोरमायनो हागोन नामा

अ अ

अ अ अ मिथिनो लुबैनायाथ' दङ सार ओरैनो एनरेगा बायदिसिनाफोरनि सोमोन्दै एसे अ थेंक इउ सार इनफरमेसन मोननायनि थाखाय दे